पयलीं शेतां आमी रोयतालीं तेन्ना आमी घरांत घराच आमी पयलीं शेतां विळ्यांनी कापतालीं आतां शेत विळ्यांनी कापून पयलें नांगरान बीन आमी शेतां करताली आतां तशें ना आतां कितें करता आतां आतांची पिळगी टॅक्टर मागीर मशिनाचेर सगळें उदक काडटा तशें पयलू काडिनाशिल्ले आमी बांयचे उदक हाडून शेतां शिंपताली आनी आतां आतां ते तशें करिना आतां ते कितें करता मशिनाचेर शेतां कापता आनी फर्टिलायजर ते आमचे खत खत घालता तशें पयलू आमी करिनाशिल्लीं पयलू आमी हातीन आमचे शेत हें शेण बीन घालून आमी शेत रोयतालीं आतां तशें ना न्हू भात आमचें कापता तेन्ना आमी शेतांत शेतान मशीन घालता आतां पयलीं घालिनाशिल्लीं आतां वेळांनीच कापून आमी शेत मळटाली घरांत हाडटालीं आनी सुकयतालीं बीन आनी दवरितालीं